शिक्षा मनुष्य के लिए परम अवसर है शिक्षित व्यक्ति पर कोई कभी शासन नहीं कर सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि सिक्षा के बिना मनुष्य उस पशु के समान है जिसे एक जगह बाँध दिया जाता है तथा चारा डाल दिया जाता है या उस पर शासन किया जाता है वैसे ही कोई भी अशिक्षित व्यक्ति पर शासन कर सकता है आज के युग में सिक्षा अति महत्वपूर्ण है अगर बात की जाए मैं अपने भाई को उस कितनी शिक्षा दिलाना चाहती हूँ तो देखिए शिक्षा कोई सीमित नहीं है सदैव सीखते ही रहना चाहिए और मैं अपने भाई को सदैव सीखता हुआ देखना चाहूँगी फिर भी अगर कोई मुझ से पूछे तो मैं अपने भाई को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाना चाहती हूँ जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अच्छा नागरिक बन सके पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि नौकरी पाना ही नहीं है अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वह सब कुछ कर सकता है जैसे किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है जैसे व्यवसाय वग़ैरह